हैल्लो मैं यरो मखीर चाहिदा कोई पंज किल्लो हारा ते इत्थै जगह कल्यैल ते इत्थे पजाई देऊगे तुस हां बेचना ऐ में हट्टी ऐ मेरी हां ते में बेचना ऐ अग्गै बी ते केह् रेट होग ओह्दा

अच्छा हां ठीक ऐ ते फ्ही तुस पजाई देऊड़यो मि जगह सनाउड़ी में तुसें ते मखीर शैल देहा होऐ प्योर देहा होऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही मैं सनाउड़ी जगह तुसेंई ठीक ऐ ठीक ऐ ते फ्ही पैसे आऊं पजाई देऊगा उस्सै बंदै हत्थ जिन्नै लेइयै औगा मखीर ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ शुक्रिया